म्हाका एक अशें कुटुंबाचें किंवां अशें चित्र ज्या गोश्टींतल्यान आमकां ज्या चित्रांतल्यान आमकां एक गोश्टूत तयार करपाक मेळ जाता गोश्ट तितल्यान आमकां त्या एक कित तरी सीक मेळटा कित तरी शिकपाक मेळटा असलीं चित्र चित्रां चित्रकला म्हाका पळोवपाक खूब खूब आवडटा